हैलो आंजी तुस फार्मर होर बोल्ला दे अच्छा अच्छा सब्जी सुब्जी तुस लान्ने नी अच्छा अच्छा ओ जरो ओह् ते बजार जेह्की शिड़कै कंढै रेह्ड़ी ऐ ओह् मेरी रेह्ड़ी ऐ ते में तां फोन कीता में सब्जी लैनी थुआढ़े कोला

सब्जी भैं भी दिक्खी लैओ रोज गै लैनी होंदी भी बेचनी बी होंदी हां अच्छा अच्छा अच्छा ओह् दरअसल बाकी जरो पैह्लें बंदा कोला सब्जी लैंदा हा हून रेट गै बधाई दा पता निं केह् गल्ल होई उस्सी अच्छा ओह् कोई निं उ'नें थोह्ड़ा लास होई दा होऐ हां ऐ निं तां उ'नें रेट बधाई ओड़ा उ'नें अच्छा अच्छा ते केह् भिंडी केह् भाऽ चलै दी दस्स रपेऽ किल्लो ऐ अच्छा अच्छा तां जरो ठीक ऐ में बी किन्ना पंजी रपेऽ किल्लो बेची ओड़गा तां पंदरा रपेऽ फायदा मिकी बी होई जाना ऐ निं होर घिया दा केह् रेट ऐ

अच्छा होर बाकी होर केह् केह् ऐ अच्छा अच्छा करेला दा भाऽ घटेआ जां उन्ना चढ़े दा अच्छा अच्छा चाली रपेऽ किल्लो ऐ सच्च मैंह्गा बा लोग घट्ट लैंदे जरो भैं अच्छा अच्छा शैल केल्ला ऐ करेला ऐ

अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ तां औन्ना शामीं अ'ऊं लेई जन्ना सब्जी भी जां बडलै बडलै आमां लैने ई ऐनी बडलै औगा भी भ्यागै बेल्लै सबेला सबेला औगा हां खरी कन्नै सैर होई जानी साढ़ी ठीक ऐ ठीक ऐ औगा बडलै औगा तां एह् खरी